आं हालो मागे एक ब्लावज शिंवपा आसा तूं शिवन दितली रोकडीच म्हाका एक चार दीस भितर जाय शिंवपाचे खूब आसा बरोबर आहा पूण म्हाजे मात्शी लग्न एक अर्जंट आहा मात्शी दी म्हाका रोकडो शिवोन

तुजे बरें जाता म्हणून हांव तुजे कडेन दिवपा सोदतां ना तेंची लग्नाची मात्शी कितें फाटीं आसतलें म्हाजे तरेन फुडें पावलां न्हू तेंची चार दीस फाटीं जालीं मागीर चार दीस फुडें भावाल्या चेडवा लग्न आसलें मात्शें दी म्हाका येतां हांव घेवन तुजी बरें जाता न्हय म्हणून हांव तुजे कोडेन दिवपाक सोदतां तूं म्हळें तुका गिरायक नाका दिसता येत तें गिऱ्याक घेवपा जाय न्ही डबल डबल पयशे दितां पय जात जाल्या गिरायक म्हणटा तें आज काल गिरायक येयल्ली गिरायक येयल्ली सोडपा जायना न्ही आजकाल आं बरो जाय म्हाका लग्न म्हणटगीर बरें घालता न्ही लग्ना म्हणो आतां सादी घालिना न्हू बरेंच घालता न्हू पयशे पडले पडटा न्हू पयशे चड म्हणटगीर ब्लावजूय बरें जावपा जाय न्ही

किदें म्हणो हय कॉटन कॉटन जातलो आं केन्ना येवन दिवपाक फाल्यां मेळट्लो फाल्यां मेळट्लो येयल्यार फाल्यां येतां सकाळीं आं आनी हे खंय शॉप तुमचें आं शॉप खंय खंयशें पडटा तुमचें शॉप खंयशें पडटा तुमचें आं मोटेश्वरा दिवळा कडेन आं आनी हय प पयशे कितले कितले टायमार येवं एक हजार कितले टायमार येवं कितल्या तो टायमींग आसत न्हू चारांक ना म्हाका मात्शें चारांक काम आशिल्लें तेच्या पयलीं येयल्या जायना आं आनी कितल्या येवं तरू पांचा येवूं बरें तर बरें